जी हाँ कृषि उत्पादों को हमें स्थानीय बाजार तक पहुँचाने में लोगों को बहुत कठिनाइयाँ होती हैं कृषि के क्षेत्र में लोहे के बढ़ते उपयोग से कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई हे जंगलों को साफ करने के लिए लोहे की कुल्हाड़ियों का प्रयोग किया जाता था इससे कृषि क्षेत्र का विस्तार संभव हो सका उपजाऊ मिट्टी को मथने के लिए लोहे के फ़ॉल का उपयोग किया जाता था जिससे मिट्टी की उत्पादकता बढ़ती थी कम कीमत प्राप्ति वितरण की उच्च लागत और फसल कटाई के बाद काफ़ी नुकसान के कारण नियमित प्राथमिक थोक बाजारों के विकास की आवश्यकता पड़ी है जलवायु सिंचाई मिट्टी का प्रकार जनसंख्या घनत्व और प्रौद्योगिकी कृषि को प्रभावित करने वाले कारक हैं मानव सभ्यता का विकास कृषि से काफ़ी प्रभावित हुआ है भारत कई अन्य देशों की तरह वास्तव में एक कृषि प्रधान है अर्थव्यवस्ता है जो कृषि उद्योग पर बहुत अधिक निर्भर है